हाणे जिते मुंहिंजे ॻाएण जो सुवाल आहे त मां पंहिंजे गुरू जी आशीर्वाद सां गुरू जी प्रेरणा सां भॼन कीर्तन कंदो आहियां ऐं वाक्य रचना चउं यां गती जेका चएजे उहो जेको बी आहे मां पंहिंजे गुरूअ मां ई हासिलु कयो आहे ऐं गुरूअ सां गॾु वेही करे असीं भॼन कीर्तन बि कंदा आहियूं ऐं जेको बि भाई कीअं ॻाएजे किथे केरो राॻु ॻाएणो आहे राॻु मारवी छा आहे राॻु प्रभाती छा आहे राॻु पहाड़ी छा इहो सॼो ग्यानु जेको आहे सो असांखे पंहिंजे गुरूअ वटां मिलियो आहे गुरू हमेशह असां मथां असीम किरपा कनि था ऐं पाण सां गॾु रखी करे असांजो जीवन सफ़ल बणाएनि था सतनाम साखी